اگر میں آپ سے کہوں کہ مہاراشٹر میں تعلیم کی صورتحال ابھی بہت ہی زیادہ نازک اور بے انتہا خراب طریقہ سے چل رہی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے مجھے لگتا ہے کہ آپ نہیں یقین کریں گے کیونکہ مہاراشٹر ایسی اتنی بڑی ریاست ہونے کے باوجود اگر تعلیم کا یہ حال رہا تو نسل تہس نہس ہو جائے گی اس لیے میں حکومت کو یہ دینا چاہتی ہوں کہ وہ تعلیمی نظام کو ایک دم اچھے طرح برقرار رکھ کے اور اچھا طریقہ سے چلائیں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ تعلیمی رجحانات یہ ہے کہ بہت زیادہ جیسے کئی علاقوں پر اساتذہ بہت زیادہ مستیاں کرتے ہیں مزہ کرتے ہیں فن کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں جس سے بچوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے پڑھائی میں اور بہت زیادہ لرننگ ڈسٹنس ہوتا ہے جیسے کہ انسا بچہ ایک دن اسکول آتا ہے یا کالج آتا ہے دو دن کے بعد اساتذہ ان پہ کچھ بھی اف تک بھی نہیں کرتے جس سے بچہ تعلیم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے سیکھنے سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے ایجوکیشن کے کم ہونے کی وجہ سے والدین بھی تو دھیان نہیں دیتے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ رجحانات کو ختم کریں اور مہاراشٹر جیسی بڑی ریاست میں تعلیم کو عام کریں اور یہ سب حکومت کا کام ہے کہ وہ تعلیم کو اچھی طرح سب سے پہنچائے تعلیم سے نفع روزگار سب انسانوں کو بچوں کو نفع پہنچے گا تو یہ بچے بھی پوری نسل کو نفع ہی پہنچائیں گے